नमस्ते

हमको दूध चाहिए अरे हमारी लड़की की शादी है तो शादी के लिए खरीदना है क्या रेट दे रही हो महंगा तो अरे हमको ज़्यादा लेना है लड़की की शादी है न थो थोड़ा सस्ता लगा लो भाई लड़की की शादी है अरे चालीस रुपये में दे दो लड़की की शादी है अच्छा घी क्या रेट दे रही हो घी क्या रेट दे रही हो हाँ डेढ़ सौ लीटर चाहिए हाँ और घी और और घी क्या रेट दे रही हैं चलो नौ से नहीं आठ सौ लगा लो चलो ठीक है और पनीर क्या रेट से चलो ठीक है अच्छा पनीर क्या रेट है

हाँ महंगाई तो है लेकिन कुछ सही रेट लगा लो भाई लड़की की शादी है लेंगे लगभग पचास किलो

सही है

ठीक है जितना हो सके हाँ हाँ ठीक है

हम लेने भेजेंगे किसी को या हम खुद आएंगे